हेलो नमस्ते प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं जी मैं अरमान बोल रहा हूँ बी टेक सेकंड ईयर बी टेक सेकंड ईयर सेक्शन बी सर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है तो मेरे को ट्रांसफ़र टी सी चाहिए था सर बस ये एक हफ़्ते में होने वाला है तो हमारा मतलब हमारे फादर का ट्रांसफ़र हो रहा है वह गवर्नमेंट जॉब में हैं और हम उज्जैन में एक कॉलेज है हम वहीं अपना एडमिशन करा लेंगे नहीं सर नहीं सर मैंने नहीं सर मैंने बात कर लिया वहाँ हो जाएगा तो मेरे को हफ़्ते में निकलना है जी जी जी जी टी सी मिलने में कितना समय लगेगा सर

नही सर मैंने सारी पुस्तकें जमा कर दी और फीस भी मैंने सारी भर दी जी जी सर जी सर मैं साइन करवा लूँगा सब दस्तावेज़ पर

जी सर थोड़ा जल्दी करवा देना तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी जी क्योंकि वहाँ भी सेशन स्टार्ट होने वाला है जी जी ठीक है धन्यवाद